युजवली हांवें केन्ना असलें सिच्युएशन फेस केल्लें ना बट जेन्ना कोवीड आयलें तेन्ना तेन्ना आमच्या गोंयच्या लोकांक खूब त्रास जाले तांकां बेड्स मेळ्ळें ना आनी ऑक्सिजन सिलिंडर हाची खूब गरज आसली ती तांकां मेळ्ळें ना आनी आमचे डॉक्टर्स हे खूब बिजी आशिल्ले जाका लागून आमच्या लोकांक गोंयच्या लोकांक खूब त्रास जाले